میں نے کبھی شاعری یا کوئی نثر کسی کے لئے بھی کہی نہیں ہے لیکن یہاں ایک ایک شعر بہت اچھا لگ رہا ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے میں اس کو سنانا چاہوں گا کہ تمہارے پوچھ لینے سے نہ جی اٹھتے نہ مر جاتے تمہارے پوچھ لینے سے نہ جی اٹھتے نہ مر جاتے عیادت رسمِ دنیا تھی چلے آتے تو کیا ہوتا